मैंने एक रामायण की किताब पढ़ी है जिसमें राम के बारे में पूरी कहानी है उसमें मैं जब एक बार पढ़ रही थी किताब में तो उसमें कहानी आती है पहले तो शुरु शुरु में सही रहता है लेकिन जब राम को राज्य देने के लिए अभिषेक किया जाता है तो उनकी माता एक होती हैं जो कि जिनका नाम कैकेयी होता है तो उनको अपने पति से वरदान मांगने के लिए बोले थे तो वो मांग लेती है कि राम को चौदह वर्ष का बनवास दे दो और मेरे लड़के भरत को राज गद्दी दे दो तो अपने पिता की आज्ञा पाकर बनवास के लिए जब जा रहे थे तो हमको बहुत दुःख हुआ था कि इतने आज्ञाकारी पुत्र को बनवास के लिए भेज रहे हैं वो भी चौदह साल के लिए तो हमको बहुत दुःख हुआ था और वो बनवास गए फिर और लेकिन अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ ओ वन वन भटक भी रहे थे ले और उसी समय सीता का हरण भी हो गया था जो रावण लेके गया था अपने पास वहाँ भी वो रखा था तो वहाँ से रावण से युद्ध भी किए थे और माँ सीता को लेके भी आए थे लेकिन सब कुछ अच्छा था वापस लेके आ गए सब अच्छे से रह रहे थे लेकिन फिर क्या हुआ कि राज्य के लोग कुछ लोग ऊँगली उठाने लगे माँ सीता पे कि वहाँ पे रहके आईं हैं ऐसे उनको अग्नि परीक्षा देना होगा ए करना होगा तब माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिया भी लेकिन उस समय जब वो दे रही थीं तो हम पढ़ रहे थे हमको बहुत बुरा लगा ये पढ़के के स्त्रियों पर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं लांछन लगाया जाता है लेकिन फिर भी समाज वालों को विश्वास नहीं होता है रामायण में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है लेकिन मन भी बहुत दु खी होता है क्योंकि उसमें कहानी ही ऐसी है और उसमें माता सीता को बहुत दु ख मिला था उनको भी बन के लिए भेज दिए थे उनके दो पुत्र भी हुए थे बन में ही हुए थे लव और कुश लेकिन बड़े भी हो गए थे लेकिन अपने पिता को देखे नहीं थे उनको देखने के लिए इच्छा हो रही थी तो वो अपने गुरु की आज्ञा लेके अयोध्या में पहुँचे भी थे और गाना गाके गाना के माध्यम से अपनी कहानी सुनाए भी उस समय कहानी सुनकर सब लोग रो पड़े थे उस समय पढ़ते पढ़ते हमको भी रोना आ गया था मन भावुक हो गया था भर आया था मन और लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता है रामायण की कहानी बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ते पढ़ते मन भावुक हो जाता है